उत्तर प्रदेश जे साम्हूं अचण वारियूं चुनौतियुनि जो मुकाबलो करण लाइ माली समाजिक राजनैतिक पर्यावरण जहिड़ो ख़ासि सरकारी नितियूं आहिनि इन्हनि जी मदद सां कंहिं बि चुनौतियुनि जो मुकाबलो करण सवलो ऐं मददगार साबित थींदो आहे